हेल' हेल' आदा मबाइल गाज्रि जादोंमोनलै आंना बेसेसो लागोन बानायनायफ्राव

जिखुनुजाया औ औ आरो मबेलाबो नोंनिफ्रायनो बायखादोंमोन मबेलखौ बायनायाथ' ओमफ्राय नों एसे खमफोर लादो

औ जिखुनुजाया एसे खम खालामदो थांनायथ' बिदिनो एट्थ' दाम

सफ्टवेयार गोदान सोनांगोन बायदि मोनदां हेंबो जायो एसे बुस्थुआ सोलाबनायाथ' बेनोलै दा हनै नायनायसै र' फैसा जगार जेनेबा माबायोबा जेनेबा देखायग्रोनानै उनाव जेनेबा बानायफिन्नोबो हानाय आरो जेनेबा बुस्थुफ्रा मा मा जादों जेनेबा फैसाया जुदि मिलायाबा औ औ औ औ

औ सफ्टवेयार ओमफ्राय नों डिसप्ले गावनानै दं आरो नों सोलायखाथारनांगौ आरो बुस्थुखौ बेनो ओमफ्राय केमेरा एसे औ ओं औ दे फन खालामगोन आं होनबालाय आदा जिखुनुजाया ओं दे होनबालाय औ दे